میرے پسندیدہ شاعر میر تقی میر ہے میر تقی میر اردو ادبب کے ابتدائی اور سب سے بڑا شعرا میں شمار ہوتے ہیں انہیں اردو غزل کا بنیادی رکھنے والا شاعر بھی کہا جاتا ہے وہ نہ صرف اردو بلکہ فارسی میں بھی کمال رکھتے تھے ان کی شاعری میں درد تنہائی اور جذبات کی شدت صاف محسوس ہوتی ہے میر کا کلام اکثر غم عشک زمانے کی بے وفائی اور انسانی جذبات کی پیچیدہ پہلوؤں پر مبنی ہوتا ہے انہوں نے اپنی زندگی کے تلخ تجربات جیسے کہ خاندان کی موت مشارتی زوال اور دلی کی تباہی کو اپنی شاعری میں شامل کیا اہم خصوصیات سادہ اور دل کو چھو جانے والی زبان گہرا فلسفہ اور جذباتی رنگ عشق کا حقیقی اور روحانی اظہار مشہور اشعار پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں میر کی خود میر کی خودنوشت ذکر میر ایک اہم کتاب ہے جس میں ان کی زندگی کا ذکر ہے